औ हेल' हेल' दिनै जायखिया सा मा होनो नोंनि साबजेखनि सायाव फोरोंदो

आस्सा मेम आंनि मायबाथ' मोन आंनि ऐम लायेब आथ' बिदिनो बे सासे इनजिनियार जानाय आरो साकसेसफुल जानाय आं आं उनदैनिफ्रायनो माने उनदै निफ्राय नो सासे इनजिनियार साकसेसफुल जानो लुबैदों आरो बिनि थाखैनो आं इनजिनियार फरायदों आरो दा फराय गासिनो दं आरो ओमफाय मैया थ' एकजामानो जोब्बाय मैया एकजाम जोब्बाय दाथ' बन्द' दङ इनथार्नसिप लानो सानदों आं बाथ खिनथु दानो लानोबो बादों मानो होना बुंबा जोंहा जोबदों ना माबा इनथर्नसिप लाखा नांगोन बिखायनो आं दा लाला नामा सानबाय आरो ओमफ्राय ओंखायनो भी टेकआव लाफिनसै आरो मेम ओमफ्राय आं मा होननानै खोनथाबावनो आं मा होनना खोनथाबावनो जायखिया उनावहाय साकसेस जायो जाया आं मोनथिया आरो खिनथु आंनिफ्राय बिराथ आंनिफ्राय जा होयो थ्राय खालामगोन आरोना आं आंनि एम खौ सा

ओम ओम दा जोंनिथिं थानाया मा खयथा जाखो थाइम आ बेसेबां मिनिथ दंबावो नायलाय नों ओ दे